नों अबे बोथोराव मोजां दावबायनो मोजां मोनो होननानै बुङोब्ला आं बेखौनो बुंनांगोन जे आं बांसिन गोजां बोथोराव बेरायनो मोजां मोनो मानोना गोजां बोथोराव बोथोरा गुसु जायो आरो गोजां बोथोराव गानफब जोमफब जों बेरायनो हायो गानै जोमै बेरायनो हायो आरो गोजां बोथोराव बोथोराव माखासे खुवा खुनाय जों नुनो मोनो बोथोरा गुसु मोजां जायो जेराव जोंहा जेबो प्रब्लेम जाया आरो जाथावै समावसो जों बेरायो जे मानो गोलोम बोथोराव बेरायोब्ला गोलोम बोथोराव गानै जोमै गानफब जोमफब जों थांनो हाया मानो गानफब जोमफब थांखांनायनि उनाव ओंखारलांखांनायनि उनाव जेब्ला जों गोलोमगोन माखासे देलाइनानै थांब्लाबो देलाइनाया ओरैबायदि खहा जानाय बायदि जे मोनगोन जे गोलोमदैजों सुस्रा लांनाय बायदि आरो गोलोम बा बांद्राय गानफब जोमफब थानो मोजां जाया मानो गोलोमोबा गानै जोमै थानानै बेरायनो जानो सुखुवा बिनि थाखाय आं गोजां बोथोराव बांसिन बेरायनो मोजां मोनो गोजां बोथोराव गोबां जायगाफ्राव माखासे समायना सिनारिफोरा साबसिन जायो बांसिन गोलोम बोथोराव जों सानदुंजों रानख्रावनानै थानाय रानस्राव बोथोरखौ जोङो नुनो मोनो गोजां बोथोराव गुसु सुदेम जायो गुसु जानायजों लोगोसे गानै जोमै समायना रमायना बेरायनानै थांनाय गारि मटर सिं सिं बेरायनाय जों गोबां नुनो मोनो बेनि थाखाय आं सानो माब्लाबा बेरायनो गोजां बोथोराव बेरायनायखौ आंबो मोजां मोनखायो आरो गोलोम बोथोराव बेरायनो आंबो सानो नाथाइ आं गोलोम बोथोराव जों माब्लाबा गोलोम बोथोराव न'वावनो थानो हाया जायो मानो फेन सालायबाबो गरम जायो न'वाव थानोबो हाया आरो माबोरै बेरायहैनो माबोरै गानै जोमै ओंखारलांनो सानो बिनि थाखाय आं गोलोम बोथोराव बेरायनो मोजां मोना आं गोजां बोथोराव साबसिन बेरायनो मोजां मोनो गोजां बोथोराव बांद्राय गुसुबो जायो नंगौ नाथाय गुसु जाब्लाबो जों जे गानै जोमै थायो गानफब जोमफबसो थायो अब्लाबो आं मोजां मोनो गानफब जोमफब थानाया गोजांनाय गोजांबाबो जेबो अरजाया मानोना गानफब जोमफब थानानैसो जों मोजां मोनो जेरै गोलोम बोथोराव नायोब्ला जों गानफब जोमफब थानो हाया फांखा सालायबाबो ओरैबायदि गरम जायो गानफब जोमफबबो थानो हाया आरो थाउन सहरावथ' थानो हाखाया आरो गानै जोमै बेराय नांगौआ गोरलै नङा मानोना गुसु बोथोरजों आरो गोलोम बोथोरजों हा अख्रांनि बायदि फाराग थानाय गुसु बोथोराव गानै जोमै जों थायो जों उन्दुनायनि बेलायावबो जों ब्लेंकेट जोमो जोमफब जोबनानै थानो हायो आरो गोलोम बोथोराव जोमबाबो गरम फांखा सालायबाबो गरम अब्लाजों गोलोम बोथोरखौ माबोरै एक्सेप्त खालामनो बिनि थाखाय आं गोजां बोथोराव बेरायनो मोजांसिन मोनो